असांजे महाराष्ट्र जो हिकिड़ो सभिनि खां सुठो ऐं आमदामदार महाराष्ट्रनि हुओ एकनाथ शिंडे आहे एकनाथ शिंडे असांजे महाराष्ट्र के अॻियां वधायण लाइ ॾाढो कुझु कयो अथई ऐं असांजे महाराष्ट्र जो नालो ऊचे उहिदे ताईं पहुचायो अथई एकनाथ शिंडे असांजे महाराष्ट्र खे डेवलप करण में ॾाढी हेल्प कई हुई ऐं हाणे बि हुननि जो नालो हलंदो आहे ऐं ॾाढो कुझु कयो अथऊं असांजे महाराष्ट्र खे अॻियां वधायण लाइ